मेरे पसंदीदा खेल है क्रिकेट क्रिकेट मेरा बेस्ट गेम है क्रिकेट खेलने के लिए मुझे मैं बहुत इच्छुक रहता हूँ क्रिकेट में मुझे सबसे ज़्यादा बैटिंग पसंद है उसके बाद बॉलिंग भी करता हूँ फिलहाल क्रिकेट जब हम लोग खेलते हैं तो अपनी टीमों को बांटते हैं ओपनिंग मैं करता हूँ और क्रिकेट खेलने के खेलने से मुझे बहुत सारी फायदे होती हैं जैसे कि मान फिटनेस सही रहता है हेल्थ सही रहता है और क्रिकेट के लिए मैं बैटिंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्रिकेट में और क्रिकेट खेलने के लिए मैं बहुत दूर दूर जाता हूँ हालांकि क्रिकेट खेलने के लिए बहुत सारी टीमें आती हैं लेकिन मैं बैटिंग ओपनिंग करता हूँ और गेंदबाजी भी ओपनिंग करता हूँ क्रिकेट मेरा बेस्ट गेम है और बॉलिंग का बॉलिंग करता हूँ जैसे कि होता क्या है एक ओवर फेंकना हुआ तो एक ओवर में फश्ट ओवर मैं फेंकता हूँ एक ओवर में छः गेंदे होती हैं उसके बाद क्रिकेट के बजाय मेरा एक गेम है ये बॉलीबॉल है बॉलीबॉल भी मैं खेलता हूँ वो भी बहुत अच्छे तरह से खेलता हूँ फिलहाल क्रिकेट मेरा सबसे पसंदीदा गेम है